हाँ जी हाँ बताइए आपने टिकट नहीं लिया नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है मेको कोई शिकायत आई है टिकट कलेकटेर की वो कह रहा है टिकट था ही नहीं आपके पास और आप सफर कर रहे थे ये तो गलत बात है इसलिए आया हूँ मैं आपके पास नहीं नहीं नहीं अपने ध्यान से क्यों नहीं रखा भाई ध्यान रखना चाहिए ना सफर कर रहे हैं आप टिकट कैसे खो दिया आपने मैं कैसे मान लूं टिकट खो दिया आपने टिकट लेके चढ़े नहीं हो तो अब आपको जुर्माना भरना पड़ेगा इसका इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इसका आपको हजार रुपए जुर्माना देना बिना बिना टिकट यात्रा करने का अब कैसे मानूँगा मैं कोई मानेगा नहीं ना कि टिकट लिया था कि नहीं लिया था रिज़र्व रिजर्वेसन तो था नहीं आपका आरक्षण था नहीं पहले से ये तो आपने साधारण टिकट लिया है अब मैं कैसे मानूं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वो तो आपको टिकट कलेक्टर के पास था या आपका साधारण टिकट है इसका रिकॉर्ड कहीं मैं चेक नहीं करा सकता शिकायत आई है तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और केस बनेगा आपका इसका नहीं नहीं नहीं भईया ऐसा थोड़ी ना होता है ये आप एक तो बिना टिकट यात्रा कर रहे हो आप फिर आप कह रहे हो पहले जुर्माना देने को मना कर रहे थे अब जुर्माना देने को राजी हुए हो तो केस नहीं बनेगा ऐसा नहीं होता भइया आप आप हजार रुपए का जुर्माना भरिए

है ना तो क्षमा पत्र रहेगा तो ये माना जाएगा कि आपसे गलती हुई है आपने जान के नहीं देखिए आप जुर्माना भरिए इसका केस तो बनेगा आप जुर्माने भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसा नहीं है भविष्य खराब होने वाला है आपका ठीक है आप पहले जुर्माना दीजिए है ना जुर्माना आप तो तो ये तो नोट ही देने पड़ेंगे आपको

ठीक है आप जुर्माना दीजिए हजार रुपए का जुर्माना लगेगा वो दीजिये और एक क्षमा पत्र लिख दीजिए कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा है ना ठीक है ठीक है ओके